नमस्ते बताइए हाँ हाँ हम ऑटो ड्राइवर हैं बताइए कब आपको कहाँ जाना है अच्छा यमुना ब्रिज घूमना चाहती हैं आप ठीक है हम घुमा देंगे आपको यमुना ब्रिज पूरा बताइए कितना देंगी अच्छा ठीक है हम आपको यमुना ब्रिज पूरा घुमाने के लिए पाँच सौ रुपये लेंगे पूरा घुमा देंगे अच्छे से हाँ मेरे बच्चों का आप ले सकती हैं साथ में बच्चों को लेकर आइए बच्चों का पैसा नहीं लगेगा सिर्फ़ आपका ही लगेगा आपका बस बता रहे हैं चलिए थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं हम थोड़ा बहुत कम हो जाएगा कितना देंगी आप कितना आप देना चाहती हैं साढ़े चार सौ बीस रुपये और बढ़ा दीजिए इतना कम मत करिए कोई नहीं जाएगा इतने में हाँ तो इतने में आपको हम ले चल कर पूरा यमुना ब्रिज जो है कि अच्छे से घुमा देंगे पूरा आपको हाँ हाँ हम पूरा आपको यमुना ब्रिज घुमा देंगे और जितना टाइम आपको लेना है ले लीजिए और हम उतने समय तक आपका इंतज़ार करेंगे वहाँ पर और आप अपना मो अपने साथ बच्चों को भी लेकर चल सकती हैं हाँ हाँ ठीक है बच्चों को लेकर चार घंटे के लिए लेकर चलिए हम आपका चार घंटे तक इंतज़ार करेंगे हाँ उसके बाद आइएगा आप लोग घूम कर हाँ ले लीजिए जिन जिनको भी आपको लेना हो उनको ले लीजिए लेकिन बता दीजिए कि हम रिज़र्व चलेंगे ऑटो लेकर और इतना पैसा लेंगे सभी लोग का हाँ और उतने समय के लिए रुकेंगे चार पाँच घंटे आपके लिए रुक सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं वहीं जो जो बताएँ हैं उतना ही लेंगे आपसे जा ज्यादा पैसा नहीं लेंगे चाहे आप लोग दो लोग चलिए या पाँच लोग लेकिन रिज़र्व चलेंगे तो उतना आपका है पूरा चार सौ अस्सी लेंगे उससे कम नहीं लेंगे नहीं नहीं चार पाँच लोग आप लोग चलेंगी और बच्चे भी रहेंगे फिर उतना देर रुकना भी है तो उतना पड़ जाएगा मेरा दिन भर का उतना देर रुकना भी तो है आपको तो क्या कर रही हैं हाँ हाँ हम अपने ही दाम पर चलेंगे आप उसमें पर दाम पर चलना है तो देखिए ठीक है ठीक है अरे तो हमारे ऑटो में दस लोग कहाँ आएँगे चलिए आप अपने ही पर आपको चलना है तो चलिए हम अच्छे से आपको घुमा कर चले आएँगे ठीक है नहीं तो उतना लोग हमारे में नहीं ना आ पाएँगे आप दूसरा ऑटो तब देख लीजिए ठीक है चलिए ठीक है आपको आपको आप लोग खुद चार पाँच चार पाँच सौ में वहीं चार सौ अस्सी में आप लोग को पाँच लोग को लेकर हम घुमा देंगे आप उतने देर में घूमकर आराम से चले आइएगा ठीक है धन्यवाद